आं डॉक्टर उलयतां आं म्हाका न्ही एम आर आय स्केनिंग करपा आशिल्ली हय म्हाका स्टोनाचो प्रोब्लम आशिल्लो आनी पांयाचो एक पेन आशिल्लो सो तेका लागून म्हाका एम आर आय स्केनींग करपा जाय आशिल्ली हय एक दोन तीन दीस जाले सो तेका लागून म्हाका एम आर आय स्केनींग करपा आशिल्लें तुमगें हॉस्पिटलांन थंय ट्रिटमेंट मेळटा करपाक

हां मागीर तुमची कितली किंमत बी आसतली हां हां मागीर तुमी ट्रिटमेंट केन्ना म्हळ्यार मॉर्निंग कांय इवनींग घेवपाचो तें आप अपॉंयटमेंट हा चड वेळ लागतलो ओर थोड्या वेळान जातले आं पाडे आनी म्हाका कितें खावन येवपा नाका ऑर बेश्टे येवपाचे हांव हय आनी तुमचें हॉस्पिटलांनी ट्रिटमॅट असो बरो मेळटालो न्ही म्हाका

कितलें दिसानीं म्हाका तो रिपोर्ट मेळटलो आहा आं बरें थँक्यू आं